ہیلو ہاں روکا جی ہماری بات روکا ریسٹورینٹ پہ ہو رہی ہے جی ہمیں آپ کے وہاں بہت سُنا ہے ہم نے مشہور ہے آپ کے وہاں کی ویجنی پوڑی اور آلو سبزی جی ہم نے بہت سُنا ہے اُس کے بارے میں تو جیسے ہمیں آپ کے وہاں کھانا ہے ہم تین چار دوست لوگ ہیں ہاں بس تو کتنی کتنی مطلب آپ کی پوڑی کے کیا ریٹ ہیں اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں جی ہم لکھنؤ سے ہی بات کر رہے ہیں ہاں جیسے کہ آپ ڈلیوری بھی کرتے ہیں

ہاں جیسے کہ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں ڈالی گنج ایریا میں ہاں تو ہم تین چار دوست لوگ ہیں تو ہمیں آپ آپ کی جیسے پوڑی کا ہمیں بہت مشہور آپ کی سُنائی دی ہے تو ہم آپ کی مان کے چلیے چار چار دو دو نو آٹھ ہمیں آپ دس پوڑی اور آلو سبزی آ سبزی دس پوڑی ویجنی والی اور آلو کی سبزی یہ ہمیں آپ ڈلیور کر دیجیے ڈالی گنج سائڈ میں جی اچھا ایک گھنٹےلگ جائیں گے تو جیسے کہ آن لائن پیمنٹ ہوگی اِس کی کہ کیش میں کرنا ہوگا ہمیں

اچھا آن لائن اچھا اچھا اچھا تو ہمیں تو دس پوڑی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو آن لائن بھیج دوں گا آپ نہیں نہیں بس وہی پوڑی بس اور ڈسکانٹ اِس پہ کچھ ہو جائے گا اچھا آن لائن پہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا جی ٹھیک تب آپ ہمیں بھیج دیجیے ہم آن لائن پہ ڈسکانٹ کر دیں گے ہوں جی ٹھیک ہے تھینک یو ٹھیک